हरिओम तव्हां भाॼीवारा दीदी पिया ॻाल्हायो मूंखे भाॼियूं खपंदी हुयूं सुभाणे मुंहिंजे घरु प्रोग्राम आहे किलो टमाटा किलो वाङण ऐं किलो मिठी गजरूं पंहिंजी सिंधी लाहौरी गजरूं ॿीं कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं हा ॿीं कहिड़ी कहिड़ी भाॼियूं आहिनि अच्छा त तव्हां मूंखे किलो वाङण करे ॾियो ऐं काल्ह भाॼियूं ॾाढियूं हू हुयूं स्मेल पई कनि कीड़ा पिया निकिरनि वाङणनि मां थोरी सुठियूं ऐं ताज़ियूं ॾियो न हा ॿियो त छा छा ॿुधायांव आहे हीअंर शिमिला मिर्च अथव हा सीरो बिल्कुलु बिल्कुलु ठाहिबो त किलो ॿ किलो गजरूं कयो ऐं ॿ किलो सुठा ॻाढ़ा टमाटा खाइण लाइ मस्तु किलो खनि वाङण किलो गोभी गुल गोभी भींडियुनि प भींडियूं जे पकियूं न हुजनि त अधु किलो कजो अॻे पकियूं निकितियूं आहिनि मज़ो न आहियो अॻे भाॼीअ में मूंखे हा त अधु किलो हा अधु किलो कयो भींडियूं ॿियों सावा बसर कनि थोरा साई भाॼी कयोसि

हा त करे छॾिजोसि ॿ किलो सुठा नवां नंढिड़ा पटाटा वॾा न विझिजो हां मीडियम साईज़ जा पाण भाॼी वधीक न ठाहींदा आहियूं मीडियम

हा त घणी देरि में ठाहे रखंदा ऐं घणो बिल ठहंदो इहो मूंखे ॿुधाइजो न हा मुंहिंजो ड्राइवर खणी वेंदव उन में सावा धाणा ऐं साई थूम बि रखिजोसि मथां हा त थोरा मिर्चु कजोसि हा थोरा मिर्चु कजोसि मिर्च कजोसि थोरा थोरा सूआ विझिजोसि हीअंर सीज़न आहियो हुंदा न सूआ न चूको हा त इहे सूआ चूको हा हा मां तव्हांखे फोन कंदमि मुंहिंजो ड्राइवर खणी वेंदव बिल ॿुधाए छॾिजोसि उहो तव्हांखे ॾेई वेंदो जय झूले